हेल' हेल' अ हेल' दे बुं नों रिसार्सोन ना नोङो औ दे बुं औ दे औ दि जागोन दि खोना संब्लानो जाबाय एसे बड'लेण्ड सोमावसारनाया मोनसे गोनां मोजां स्रोमै कुइसन सोंदों नोङो बे मोनसे बर'फोरनि थाखाय बिराद मोजां मोनो होनब्ला बर'नि मोनसे मोनथाय जों गावनि मोनथाय मोननो हायो बड'लेण्डआ सिगांसिम माबानिफ्राय जादों बि ए सि बि एस सि निफ्राय बि टि सि बि टि सि आ टु थावसेन्ड थ्रि माइथायआव जादों बिनि उनाव दा बिटिआर जाबाय बे बिटिआरखौ मोननायनि गेजेरजों बड'लेण्ड आनसोलाव गोबां दावगानाय मोनदों आर जौगानाय बेखाय रांखान्थिआरि सोलोंथाय आरो दैथायारि फसंथानफोरा गोबां जौगादों जेराव जोङो बे बड'लेण्ड ओनसोलनि मानसिफोर बेहाय स्किप मोनदों बेहाय थांनानै गावनि आथिङाव गसंना थांना थादों बुजि मोनदों बेयाव बेहाय क'क्राझार केपिटेल बड'फानि क'क्राझार जायखौ बुङो क'क्राझार सहर क'क्राझार जायगायाव गोबां जौगानाय फैदों बाहाय सि आइ टि आमफ्राय मेडिकेल कलेज इन्जिनियारिं कलेज बे ओनसोलनि मासिफोरा गोबां जौगानाय फैदों आरो सोलोंथाय मोननानो बे ओनसोला माने डेभेलपमेन्ट जादों आरो आरो दासिमबो सोलिबायदों बावहाय जौगानायनि मोनसे रल लागासिन दं आरो माने आगोलनिफ्राय गोबां सोलायनाय फैदों जेराव बेसेयाव जिसिबां सोलायनाय फैयाखैमोन बि टि सि जानानै बे समाव सोलायदों दा बि टि सि निफ्राय दा बि टि आर जानानै गोबां सोलायनाय फैदों लामा सामाफोराव बेनिफ्राय गोबां जेरावनेखि लामा सामा थांनो हाया बेफोराव गोबां सोलायनाय फैदों अ बे राइटार अ बर'नि राइटार हिसाबै माबा दङ बजेन्द्र कुमार ब्रह्म बिथाङा सासे जोबोद गिदिद राइटार होननानै बयबो सिनायखायो बेनि उनाव दङ आरो मदिराम ब्रह्म रुपनाथ ब्रह्म दङ मदाराम ब्रह्मआबो सासे पद्मस्रि एवार्ड मोननाय बे समनि नाइनटिन मुगा समाव बाहाय खन्थाय बर'नि गुदि सिबसा आरो आर'ज खन्थाय बिजाब लिरनानै बे मुंदांखा जादों आरो बिबार बिबार मुगा समाव खन्थायनिफ्राय रुपनाथ ब्रह्म आरो मदाराम ब्रह्म बिसोरो सुजुनांदों आरो बै समाव आर बेनिफ्राय जों माखासे गोबां दावगानाय मोनदों बिसिनि लिरना गालांनायफोरखौ

दे

बड'लेण्डआ बर'फोरनि गावसिनि मोन्थायनि थाखाय फेमस जादों जेराव बर' मेज'रिटिया बांसिन आरो बर'नि माखासे रायजो खुंनायनि सायाव बुजि मोनदों जेराव बर' हारिनि माखासे थांना थानाय मोन्थाय बेनि थाखाय बेहाय बर'ना मुंदांखा जादों बर'नि आर'नाय दख'ना बेफोरनि हारिमु हारिमुनि थाखाय एसिबांसिम फेमास जादों दे दे दे जाबाय खोनाबाय